हैलो अंजी नमस्ते म्हाराज हैलो आं जी नमस्कार केह् हाल चाल ऐ नमस्कार केह् हाल चाल ऐ आं जी आं जी अच्छा आहो घर पेदा आहो आं कोई गल्ल निं मिली जाह्ग अच्छा आं जी आं जी अच्छा कोई गल्ल निं मिली जाह्ङन मेरे कोल आं ते थ्होई जाह्ङन तुसेंगी आहो नॉर्मल अगर नॉर्मल लैगे दिक्खो आं इंया नॉर्मल चार पंज ज्हार दा बी ऐ भी इंया बारां तेरां ज्हार दा बी ऐ एह्दे च बड़े बड़े सेंटी रौहंदे आहो आ ओह्दे उप्पर होंदा निं कि नांऽ दा नॉर्मल जेह्ड़े अट्ठ अट्ठ दस्स दस्स ज्हार दे न जेह्ड़े ओह् ठीक रौह्ना आहो आं होई जाना आहो चलो जेल्लै तुसेंगी टाइम लग्गग तुस आयो दुकान उप्पर ठीक